ہمارے دیہی کمیونٹی کو رقاص کو چیلنج کی بات کی جائے بہت سارے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سب سے پہلے چیلنج ہمارے معاشرے کا ہے معاشرے کے ذریعے رقاصوں کو بہت ہی خراب سمجھا جاتا ہے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ رقاصہ کوئی بھی عام کام نہیں ہے وہ اپنے ٹیلنٹ اور محنت کے ذریعے سیکھی جانے والی ایک فن ہے اس کے علاوہ دوسری چیلنج کی بات کی جائے تو اور وسائل کی کمی جیسے کہ ایک اسٹیج کا نہ ہونا اس کے علاوہ ایک جگہ کا نہ ہونا اس کے علاوہ کوچنگ کی کمی رقاصوں کے لیے کوچنگ کی مدد نہ مل پانا بھی ایک اہم چیلنج ہے جس وجہ سے رقاصوں کو بہتر طریقے سے ٹریننگ نہیں مل پاتی ہے